ہیلو سر گڈ مارننگ کیسے ہیں آپ بہت اچھے سر میں نے ایک اسمارٹ ٹی وی آن لائن آڈر کیا تھا میں اس کا ٹریکنگ نمبر چیک کرنا چاہتا ہوں سر کہ اس کی ڈلیوری یا اس کی کھیپ کب تک مجھے مل جائے گی اچھا اچھا تو مجھے وہاں پہ ٹریکنگ سائٹ پہ جا کے اس کو چیک کرنا ہوگا اچھا سر اور نمبر اچھا اچھا میرے میل میں آ گیا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اچھا اسے وہاں جا کے ڈالنے ہیں اس کے بعد سر ٹھیک ہے جی اوکے اچھا اچھا میں وہاں پہ نمبر ڈالوں گا تو مجھے اپنا جو سامان ہے میرا ٹی وی سے متعلق جتنے شپنگ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب وہاں پہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اور پورا ٹریکنگ نمبر اور ڈلیوری کا جو ریئل ٹائم وغیرہ اسٹیٹس وغیرہ وہ سب وہاں مل جائے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو